अगर आप मुझसे पूछे तो मैं उत्तर भारतीय डिशेज़ में चाउमीन बनाना पसंद करूंगी और दक्षिण भारत में इडली क्योंकि ये सिर्फ उधर ही नहीं अब हर जगह खाया जाने लगा है और बहुत ही पसंदीदा हो गया है चाउमीन को तो लोग बहुत ही चाव से खाते हैं और इडली तो सबकी फेवरेट ही रहती है बहुत अच्छी भी लगती है बनने में और यह आसानी से बन भी जाती है चाउमीन या फिर इडली बनाने के लिए कोई खास वो नही लगता और ज़्यादा प्रकार की सब सब्जियाँ या फिर कोई चीज़ें नही लगती उनमें नोर्मल चीज़ें लगती जो सभी के घर में आसानी से मिल जाती हैं